राजस्थान की सेवा में एवं किफ़ायती सुलभ के बारे में वर्णन करते हुए हम यह कह सकते हैं कि हमारी जो राजस्थान सरकार है उस ने विभिन्न योजनाओं के द्वारा जो अपने स्वस्थ है जो अपने आम जो आम जो व्यक्ति है आम जो जनता है उनके उनके स्वस्थ के लिए बहुत सारी निर्धारण बताए गए हैं इसमें आपने राजस्थानी चिरंजीवी योजना हो गई जिसके तहत जो जो व्यक्ति को उसमें विभिन्न जो अपने स्वास्थ्य के प्रति मुफ़्त पाँच लाख का इलाज के लिए बताया रखा है इसी तरीके से विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही है जिसमें कि हर प्रत्येक व्यक्ति को जो ख़ुद की सेवा के प्रति न मुफ़्त मुफ़्त जो इलाज मिलता है उसकी जो दवाइयाँ हैं वो भी मुफ़्त कर दी गई है राजस्थान सरकार के द्वारा उसी तरह का अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस भी ओपन किए गए हैं खोले गए हैं जिसके द्वारा यह बताया गया जा रहा है कि जो अपना जो स्वस्थ जो अपना जो वो बता रखा है वह बहुत विस्तार जो बहुत वृद्धि कर रहा है एक तरीके से